हमारे गाँव में कई तरह के व्यवसाय होते हैं जैसे कि दुकानदारी मजदूरी किसानी इसके अलावा शिक्षा देने का कार्य और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य दुकानदारी कोई भी व्यक्ति कर सकता है यदि उसे हर चीज का भाव पता है तो वह आसानी से किसी भी चीज को तौल कर मोल भाव कर के बेच सकता है मजदूरी कोई भी इंसान कर के अपना जीवन आराम से जी सकता है इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे शिक्षित लोग है जो शिक्षा देने का कार्य करते हैं जिससे हमारे गाँव में शिक्षित लोग की भी संख्या बढ़े और तो और बहुत सारे ऐसे कार्य भी हैं जैसे कि कंप्यूटर का कार्य करना ऑनलाइन काम करना ये सब काम भी हमारे गाँव में होते हैं